हलो हलो हा हलो जी केर थो ॻाल्हाए जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा थोरो तेज़ु ॻाल्हाए जी जी जी

जी आवा जी जय झूलेलाल हा मां वैष्नो आहियां जी वैष्नों में मां इलाही शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेकियूं पसंदि कंदो आहियां जीअं पनीर आहे साई भाॼियूं आहिनि ऐं ॿियो बि इलाही शयूं आहिनि सिंगरियूं आहिनि सभु पसंदि कंदो आहियां जी जी हा हा हा हा जी जी जी जी न न नॉनवेज हा नॉनवेज नॉनवेज त मां खाईंदो बि न आयां नॉनवेज जी तर्फ़ु न वेंदमि हा लेकिनि इहो आहे कि वैष्नो में जीअं इलाही शयूं अहिड़ी आहिनि जेकी आसानीअ सां न मिलंदियूं आहिनि त पोइ हुन खे कीअं एवेलेबिल कमु कयो वञे ऐं कीअं छा कयो वञे इहो सोचण जी ॻाल्हि आहे हम्म जी जी जी जी जी जी जी हा जी जी हा उअं त सभु जॻह मिलनि थी पेयूं इलाही शयूं आहिनि सीज़नल आहिनि जीअं बिहु आहिनि ऐं सिंगरियूं आहिनि इअं सभु सीज सीजनल शयूं आहिनि हा इअं सभु मिली वेंदियूं आहिनि हा फ़ल फ़्रूट बि बढ़िया थी वेंदो हुन में जी जी जी हम्म

जी जी जी जी ऑनलाइन बि मिली वेंदियूं सही चयो था पिया तव्हां हा हम्म जी जी जी ठीकु आहे सभु तव्हां तव्हांजी बि तव्हांजी बि सजेशन लाइ तव्हांजी बि न महिरबानी वॾी धन्यवादु जी